सावक जे संॿंध में हुजे चाहे योगा जे संॿंध में चाहे धर्मी किताब हुजनि या चुटकुलनि जा किताब हुजनि उन्हनि सभिनी किताबनि में मुंहिंजी रुचि हूंदी ऐं जेके टैक्सट बुक सां संॿंधित हूंदा के ॿार पढ़ंदा हुआ उन्हनि खे बि मां ॿारनि खे ॿुधाईंदी हुअसि भई हीउ किताब तव्हां लाइब्रेरीअ मां खणी ऐं पढ़ो जीअं त तव्हांखे हिननि सां ॾाढी मदद मिलंदी ज्ञानु मिलंदो ऐं तव्हांजे ज्ञान जो विस्तारु थींदो अहिड़ी तरह सां उहे किताब हर ॻाल्हि में असांजो सिर्फ़ु उन वक़्तु ई न पर अॻियां जे जीवन में बि असांखे उहे किताब कमु था अची सघनि असांखे शिक्षाऊं पिणु ॾेई सघनि ऐं असांजो ब्रोड माइंड करे था सघनि